मां त इन्हनि अंधविश्वास में विश्वास रखंदो न आहियां छा त मां भॻवान ते विश्वास रखंदो आहियां भॻवानु जेको कंदो उहो सुठो कंदो आहे पर जेके आसे पासे जा माण्हू जेके आहिनि जेके कंहिं कंहिं चवंदा आहिनि भई लहणु महिल या कंहिं कम में वञणु महिल जेकॾहिं कारी ॿिली रस्तो कटे थी त उहो पनोती आहे सम्झो हाणे मूंखे त कॾहिं अहिड़ो अहसासु थियो कोन्हे पर हाणे जेको माण्हू चवंदा आहिनि उहा तव्हांखे ॿुधायां थो